हैलो नमस्ते मिनाक्शी मैम जी ठीक ऐ मैम मैम कालेज च हां मैम करना ऐ जरूर करना ऐ हां मैम मैम तुस बी करा दे नीं हां मैम चला दी ऐ बड़े अच्छे अच्छे बच्चे न मैम पर्फोम करा दे न ते देश भक्ति दी स्किट पर करा दे न नशा मुक्ति आह्ले स्किट करा दे न बड़े सारे होर बी इक होनहार कुड़ी ऐ सोनिया ओह् जेह्ड़ी स्पीच त्यार करा दी ऐ एह् जेह्ड़ा दिन ऐ तुसेंगी पता ते ऐ किन्ना म्हत्तवपूर्ण ऐ साढ़े आस्तै ते हां उन एह् सेनानियें गी अज्ज याद करना ते बनदा गै ऐ उस मौके पर ते त्यारी जेह्की ऐ एह् त्यारी मतलब कि हां हां मैम कोई बी चीज होवै बच्चें गी सनाइयै गै पता चलदी ना कोई बी होर क्या हां मैम हां हां ठीक हां मैम हां कि जे इनें बच्चें दा अज्जें मौका ऐ केह् इनेंगी सखाया जा सारा किश इत्थूं सिक्खङन देश दा भविक्ख होने एह्लै गै सिखियै जांङन ते अग्गे किश करङन ना हां मैम तुं'दे कोल सारे जने करा दे होने टीचर त्यारी बगैरा मैम उनें चीफगैस्ट होरें गी बी साद्दा देई ओड़े दा ऐ जां नेईं हां ठीक ऐ ठीक ऐ अजें ऐ न

हां

बच्चें दा टैलेंट तुसेंगी पता इ'यो जेह् इंडिपेंडेंस डे होई गेआ रिपब्लिक डे होई गेआ टीचर्स डे होई गेआ वूमन डे होई गेआ इं'दे पर गै बच्चें जेह्ड़ा अपना आहीं न मतलब टीचर दा इक कम्म केह् होंदा कि बच्चें दी पर्सनैलिटी उभारना उं'दे अंदर जेह्ड़ा छिप्पे दा टेलेंट ऐ उनेंगी बाहर कड्ढना हां मैम मैम तुंदे जेह्ड़ी स्कूल आह्ली ओह् ही केह् नांऽ ओह्दा ओह् कुड़ी जिन पिछले बारी बड़ा स्हेई डांस कीता हा हां हां मैम राधिका अच्छा जी मैम ठीक ऐ मैम साढ़े बी चला दा मैम फंक्शन दी त्यारी पूरी चला दी ऐ बच्चे बी बच्चे जोश बड़ा हां हां मैम हां मैम बच्चें गी जेल्लै एह् रिप्बलिक डे बगैरा होंदा ना बच्चे पढ़ाई छड्ढियै बस इद्धर गै सारे

जी हां ठीक ऐ मैम फेर ठीक ऐ बाय बाय जय हिंद मैम